हाँ दौड़ते समय एक बार चोट पैर में लगी थी जब चोट पैर में लगी थी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो ने उस पर पट्टी बांध दीं पट्टी बाँधने के बाद डॉक्टर ने बोला इसका ख़्याल रखना है कोई मक्खी कीड़ा मच्छर उस पर ना बैठे तो मैं उस पट्टी को बांधे रहता था जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए और रोज़ उस पट्टी को चेंज करवाता था जब वो मेरा घाव सूख गया था तब मैं उसको का ध्यान रखता था उस पर हल्की सी पट्टी बाँध लेता था जिससे कि उस पर कोई मक्खी मच्छर या कोई कीड़ा नहीं आए और इन्फेक्शन ना हो तो मैं उसको बड़ी सावधानी से उसको रखता था और मेरी चोट दस दिन में ठीक हो गई थी